साढ़े इद्धर जि'यां साढ़ा अपना कल्चर ऐ जि'यां अस नाग पंचमीं पूजने आं नाग पंचमी पूजने ई साढ़े इ'त्थें सारी कुड़ियें ई सद्ददे न क्योंकि साढ़े इ'त्थें ध्यानां बड़ियां जरूरी होंदियां न ध्यानें बिना नाग पंचमीं निं लगदी उं'दा रुट्ट लगदा इ'त्थें इ'यां पूरे ग्रांऽ दियां कुड़ियां आई दियां होंदियां न ते ओह् रुट्ट चाढ़दियां न फिर कुड़ियें ई भुक्खे निं इ'त्थुं जान दिंदे कुड़ियें ई मतलब कि रुट्टी खलाइयै भेजदे न उं'दी खात्तरदारी करदे न कि चलो ध्यानां आई दियां घर ध्यानें दी पूरी सेवा कीती जा ओह्दे बाद च राड़े अस साढ़ा डोगरी कल्चर राड़े राह्ना बड़ा अच्छा लगदा सानूं साढ़े बच्चे राहंदे न ओह्दे बाद च जि'यां अस देआली बड़ी अच्छी मनाने ऐं फिर इद्धर लोह्ड़ी मंग्गन जंदे लोग बड़े खुश होइयै बच्चे बड़े आंदे लोह्ड़ी मंग्गन जि'यां साढ़े इ'त्थें शिवरात्री होई ई जन्माष्टमी होई ई ओह्दे बाद परशुराम जयंती होई गेई अक्षय तृतीया ई बड़ा अच्छा मनदे न जि'यां साढ़े इ'त्थें सतवाह् बड़े जादा बैठदे न सतवाह् होंदे न फिर रमायण कथा होंदी ऐ फिर शिव पुराण बी बैठेआ इ'त्थें इक दो बारी साढ़े इ'त्थें दे बच्चे जेह्ड़े खेल्लना बड़ा पसंद करदे न साढ़े इ'त्थें दे लोकें गी बड़ा जादा आपस च मिलदे न जेल्लै सत्संग होंदा सारे बच्चे कट्ठे होंदे न बच्चे बी सुनदे मज़े लैंदे बजुर्ग बी आंदे अपनियां भैनां बी आंदियां देवरानियां जेठानियां बी बैठदियां फिर बड़ा अच्छा लगदा ऐ जिसलै साढ़े अपने कल्चर दे लोग कट्ठे होए दे होंदे न जि'यां एकादशी ऐ एकादशी आह्ले दिन सतवाह् करदे न पु'न्नेआं आह्ले दिन बी सत्संग होंदा इ'त्थें ते हून ते इ'नें लौसमेंट करी ओड़ी की जिस दिन सकरांत होऐ काशती होऐ पु'न्नेआं होऐ जां फिर होऐ अपना कोई बी बड्डा अच्छा दिन आवै ते सतवाह् करना इ'त्थें तलाऽ उप्पर साढ़े एह् बड़ा अच्छा ऐ साढ़े इ'त्थें सिस्टम